ہاں میں گروپ کے ساتھ دوڑا ہوں اسکول کے دنوں میں جب میں نائنتھ کلاس میں تھا تو ہمارے یہاں رننگ کمپٹیشن ہوا جس میں میں نے حصہ لیا اور میں تیسرے نمبر پر آیا میں میں کبھی کسی اور گروپ رننگ میں شامل نہیں ہوا لیکن میں نے اس اسکول کی دوڑ پر سے سے اسے انپریشن لی اور تب سے میں کنٹینیو بھاگ رہا ہوں میری دوڑنے کی وجہ سے میری صحت کافی اچھی ہے اور مجھے دوڑنے کا بہت شوق ہے میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں صبح کو روز دوڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرا اسٹیمناہ بڑھیا ہو گیا ہے میں سبھی کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں دوڑ کو ضرور شامل کریں یہ آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے گی اور آنے والے وقت میں آپ کی بیماریوں سے حفاظت کرے گی جس کی وجہ سے آپ اچھی اور ایک صحت مند زندگی جی سکیں گے شکریہ